मुझे गीत संगीत का बहुत शौक़ है और जब भी मैं अकेला रहता हूँ तो अपने पसंद के कुछ गीत सुनता हूँ जिनमें गहरा संदेश भी छिपा होता है और तनाव मुक्त भी हो जाता हूँ जब भी ये गीत सुनता हूँ मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया जो लिखा था आँखों आँसुओं के संग बह गया एक हवा का झोंका आया ज़िन्दगी कैसी है पहेली हाय कभी ये हँसाए कभी ये रुलाए मन्ना डे जी की आवाज़ में ये गीत है कितने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं इसके अंदर जिन्होंने सजाए यहाँ मेले संग संग सुख दु ख झेले वही चुनकर ख़ामोशी कहीं ले जाएं न जानें कहाँ ज़िन्दगी कैसे है पहेली हाय एक है ए भाई ज़रा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी नहीं दाएँ ही नहीं बाएँ भी नहीं ऊपर ही नहीं नीचे भी और इसमें बहुत संदेशप्रद गीत हैं ये जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए कोरा कागज़ था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा आया रे खिलौने वाला आया रे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में क्या गीत है एक आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है ज़िन्दगी भर वो सदाएँ पीछा करती हैं एक गीत है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है चलना ही ज़िन्दगी हे चलती ही जा रही है देखिए ना इस गीत के अन्दर कितना गहरा संदेश छिपा है और यही हमको प्रेरणा देते हैं जब भी हम अकेले बैठकर के गीत सुनते हैं अपने बेडरूम में जाकर और आंखें बंद कर लेते हैं और बस गीत श्टार्ड और सुनना शुरू जो भी अपने दिनभर की जो थकान हैं जो तनाव है वो सब कुछ भूल जाते हैं और उन गानों में खो जाते हैं ऐसा लगता है कि बस यही ज़िन्दगी है संगीत में ही डूबे रहो यूँ ही गीत सुनते रहो